हिते शनि बाज़ारि लॻंदी आहे ऐं शॉपिंग लाइ मतिलब ख़रीदारी करण लाइ मॉल आहिनि जेके जीअं त डी मार्ट आहे ऐं डी मार्ट आहे यू के मॉल आहे जाम मॉल आहिनि ऐं हुननि में जाम सुठियूं सुठियूं शयूं मिलंदियूं आहिनि मतिलब सभु शयूं मिलंदियूं आहिनि लोड़ खां वठी कपिड़े ताईं मतिलब सॼो सीदे जो सामानु मिलंदो आहे ऐं सॼो खाइण जो सामानु मिलंदो आहे ऐं सॼो कपिड़े जो सामानु मिलंदो आहे सभु सामानु मिलंदो आहे इनमें मॉल में सभु मिलंदो आहे ऐं शनि बाज़ारि लॻंदी आहे जंहिंमें जाम भीड़ लॻंदी आहे ऐं हुनमें जाम शयूं मिलंदियूं आहिनि ऐं जाम सस्ते भाव में मिलंदियूं आहिनि उहे शयूं ऐं जाम भीड़ लॻी पई हूंदी आहे जाम माण्हू वठण ईंदा आहिनि उते शॉपिंग कंदा आहिनि खड़ीदारी कंदा आहिनि सभु ॼणा जाम सुठो मॉल आहे ऐं जाम बाज़ारि बि ॾाढी सुठी लॻंदी आहे अहमदाबाद में बि ए वन मॉल आहे सेवन बीच आहे मॉल इस्कॉन मेघा मॉल आहे मतिलब त जाम मॉल हिते बि आहिनि असां वटि गुजरात में कच्छ में ऐं अहमदाबाद में बि आहिनि ऐं सभु शयूं मिलंदियूं आहिनि ऐं सुठे भाव में मिलंदियूं आहिनि ऐं जेके बि माण्हू ॿाहिरां ईंदा आहिनि उहे सभु सुठा सुठी शॉपिंग करे वेंदा आहिनि हितां ख़रीदारी ॾाढी सुठी करे वेंदा आहिनि हिते कपिड़ो ॾाढो सुठो मिलंदो आहे ऐं सस्तो मिलंदो आहे त वठी वेंदा आहिनि सभु ॼणा